आइसँ किछु दिन पूर्व तक गाम घरमे मुइज जे एक प्रकारके घास होइत छलै ओहिसँ गामके वृद्धि वृद्ध आओर जुआन महिला समुदायके द्वारा डाली मौनी पनपोथी प्राचीन ट्रे आदिके निर्माण होइत छल जे गृह कार्यमे बहुउपयोगी छलै एकरा विभिन्न आकर्षक रङ्गमे रङ्गिके कलाके उत्कृष्ट नमूना प्रेषित कएल जाइत छल प्रायः आब विलुप्तके कगारपर अछि पुरुष वर्ग द्वारा बाँससँ घरके पर्दा जकरा सिरकी कहल जाइत छलै गर्मीमे घरके लेल पंखाके निर्माण आदि सब होइत छल

वर्तमानमे विलुप्त भऽ चुकल अछि